मुंहिंजे राज्य में गंगा नदी वहंदी आहे हिन नदीअ जो पाणी ॾाढो शुद्ध आहे असां हिन नदीअ जो पाणी इस्तेमालु कंदा आहियूं खेतीअ लाइ असां नदीअ जे करे असांजे राज्य में जेकी ज़मीनु आहे उपजाऊं ज़मीनु आहे हिन में जाम असां अन्य अन्य पोइ पैदा करे विकिणींदा आहियूं ऐं न कि ख़ाली इहो हिन पाणीअ में विविध किस्मनि जूं मछलियूं हूंदियूं आहिनि उहो मछलियूं बि असां विकिणींदा आहियूं जाम ॿिएं ॿिएं देश या जा माण्हू बि अची वठण जी इच्छा रखंदा आहिनि